हँ हँ हमरा नलके पानि भेटैय आर ई जिन्दगीमे बहुत सुगमता आनि देलक हँ कल चलाए चलाए कऽ जे हमर माएके हमर दादीके हाल रहै ओहिसँ तऽ हमर हाल बड्ड बढ़िऑं यऽ नल खोलू खूब सारा पानी एकेबेरमे आबि जाय यऽ ने तऽ छातीमे दर्द ने कमरमे दर्द ने हाथमे दर्द एकदम ढंगसँ बाल्टी भरि पानि लिअ मुँह धोवु कुल्ला करू ब्रश करू कोनो मतलब नहि छै कि एक हाथमे मग उठाउ एक हाथसँ पानि लियऽ बस नलके खोलि दियौ देख लियौ अहाँ एकर नलसँ अहाँ पानीके आओर बहुत सारा सुविधा छै कि कम से कम पानी अहाँ खराब कए सकै छियै जहिना जरुरत खतम भेलै पानी बन्द कए दियौ कल से चलाबैमे होइ छै की जे एकबेर चलेलियै तऽ एक लोटा पानी खसतै ओकरा अहाँ रोकि नहि सकै छियै बीचमे नलके अहाँ रोकि सकै छियै आर हमरा जे नलमे पानी आबै छै ओहो साफ छै साफ पानी बढ़िऑं छै एकरा लियऽ हम नितीश कुमार सरकारके बहुत बहुत धन्यवाद करै छियै कि हुनकर नल जल योजनासँ जे छै से बिहारके ई पिछड़ल गाम सबमे भी नलके पानि लोक तक पहुँच रहल छै बस